हमारे यहाँ क्षेत्र के पास तो सौ किलोमीटर में एक म्यूजियम है पटना में पटना चिड़ियाँघर बोलते हैं उसको गोल घर भी बोलते हैं और हमारे यहाँ से सारे बच्चे वहीं जाते हैं वहाँ पर एक साथ बस में बैठ कर वहाँ पटना गोल घर में जाते हैं और उनको वहाँ पर हरेक प्रकार की जानवर देख ऐसे मेरे गाँव में इस जानवरों की कोई दिक्कत नहीं है गाँव में हर एक जगह खेत में आप जाओ जंगली नीलगाय बोलते हैं उसको यहीं पर मिल जाता है बाकी हरे भरे खेत हैं और हरेक घर पर एक दो मवेशी हैं बाकी पटना में यहाँ से पटना जाते हैं पटना के बाद हो गया दूसरा अपना सोनपुर मेला जो कि एशिया में सबसे बड़ी पशु मेला उसको बोलते हैं सोनपुर पशु मेला वहाँ पर हर एक प्रकार के जानवर बिकाऊ होते हैं जैसे आपको कोई भी सस्ता से सस्ता और महँगे से महँगा जानवर लेना है तो आपको पटना सोनपुर मेला में मिल जाएगा और चिड़ियाघर से बेटर क्योंकि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जाओ आप जो भी चाहो आप लेना जो भी चाहो देखना आप देख सकते हो खरीद सकते हो और

हरेक प्रकार के जानवर देख सकते हो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ऐसा कोई जानवर नहीं है ऐसा कोई मवेशी नहीं जो कि आपको सोनपुर के मेले में बिकता हुआ नहीं मिले